हां जी महाराज नमस्ते थोआढ़ी इक दरखास्त ही तुसें इक थोआढ़े पैन कार्ड दे इक नकलै दी लोड़ ही जेह्का तुसें अपने डी जी लाकर च रक्खे दा हा ते एह् इक गल्ल सनां कि जेह्के तुसें डी जी लाकर थमां जेल्लै पैन कार्ड भेजदे बेल्ले तुसें कोई दिक्कत ते निं आई ते उ'नें होर कोई तुसें कोई रु कोई बिशेश रूप रेखा जां कोई होर कुसै दे ब्योरे दी लोड़ ते निं पेई अपना पैन कार्ड भेजदे समें